नमस्ते डौकटर साहब हमारा जो पैर है वह बडा दर्द कर रहा है आपके हाथ से हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छे डौकटर हैं बड़े शहर में डौकटर साहब मैं अपने हाँ ठीक डौकटर साहब हम आ गए अब आ रही है डौकटर साहब हमारा जो पैर है वह बडा दर्द करता है लोग बोलते है कि हमने दूसरे यहाँ से जो दवा ले रही थी लोग बोलते हैं वह अच्छे डौकटर हैं उनके यहाँ से एक बार देखिए डक्टर साहब हम कब आएं

डौकटर साहब घुट डौकटर साहब घुठना भी बहुत दर्द करता है घुठने से बहुत बहुत चलने चलने पर भी दिक़्क़त होती है और बैठ जाने के बाद उ उठने में भी दिक़्क़त होती थी किसी का साहारा लेना पड़ता है उठने पर और कभी कभी तो उठ ही नहीँ पाते हैं और दिक़्क़त यह है कि थोड़ा कमज़ोरी उससे फीलिंग होती हे ऐसा लगता है कि कम अंदर कमज़ोरी पूरी हो गई है ताक़त ही नहीं है कितना भी खाओ

हाँ हाँ हाँ हाँ और डौकटर साहब दाँत भी बहुत दर्द करता है उसमें भी कभी कभी झनझनाहट आती है ठंडा खाने पर दाँत में वही लगता है कि सूजन उजन हो गया है कि सड़ रहा है

और डक्टर साहब केवल दाँत ही नहीं पूरा दाँत की वजह से पूरा मूँह भी दर्द करता है खाने में कुछ खाने का ही नहीं मन करता है ना कुछ खाने का बनता है

हाँ डाक्टर साहब और डाक्टर साहब हाथ भी छो